हेलो नमस्कार सर आपका सर आपका जो वीडियो देख मुवी देखते हैं ना बहुत अच्छा एक्सन जो भी एक्सन है ना वह तो बहुत सब ठीक ठाक बहुत अच्छा लगता है ऐसा मुंड करता है कि छत्त पर से कूद जाएँ

इसमें है सो हमारा ऐसे सेवा कीजिए कि आप जो मुवी बनाते हैं ना मतलब इतना बेहतर अच्छा लगता है हमें मुवी आप जो बनाते हैं हाँ सब तो आप हैं सो हम भी यही कहेंगे कि आप प्लीज इससे और बेहतर बेहतर बनाते रहिए मुवी और वह भोजपुरी मुवी में क्या आप क्या क्या फाइटिंग किए हैं बहुत गर्दा फाइटिंग किए हैं आप

हाँ मारे तो एक बार बैठते हैं तो चार पाँच जन को ले कर बैठते हैं तो हाँ उसमें जो भोजपुरी सॉन्ग भी है ना बहुत बहुत लाजवाब क्या आप गाते हैं

इसमें सेवा क्या कीजिएगा सर आप के हम तो यही चाहते हैं कि आप एक पर एक बेहतर ऐसे मुवी निकालते रहिए और हम लोग को है सो ऐसा मुवी निकालते रहें कि मनोरंजन कॉमेडी सब साथ ही मिल जाए हम कुछ नहीं नॉर्मल से बस नॉर्मल आम इंसान हैं नहीं नहीं नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं करते हैं वह है सो इसके घर पर जाते उसके घर पर जा कर मुवी देख उख के अपना टाइम निकाल लेते हाँ मोबाइल पर मतलब दूसरे के यहाँ दूसरे के घर पर जा कर हाँ हाँ दोस्त लोग के साथ अपना है सो समस्तीपुर ज़िला हाँ और क्या हाँ समस्तीपुर अच्छा सब यह चलते सिनेमा हॉल है भोला टॉकीज जा रहे थे उसमें चलता है सस्ता सा सिनेमा हॉल है हाँ

ओके ठीक

मतलब यह ने वाला ऐसा कोई सा अच्छा मुवी का नाम बताइए जो अभी रिलीज होने वाला हो वो ताकि हम जा कर देख सकते हैं अच्छा

देख चुके वह कैसा है मतलब है अच हाँ